ہلو جی بتائیے

جی بالکل بتائیے کیا چاہیے تھا آپ کو

سر یہ تو ابھی ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے جو ابھی نارمل چل رہا ہے نارمل چل رہا ہے اس میں ابھی ایک کمپنی میں ایک آیا ہوا ہے ہمارے پاس وہ مل جائے گا آپ کو پرائز کیا ہوں گے آپ کے سر وہ پڑ جائے گا آپ کو چودہ ہزار کا

میں نہیں سر ہماری کوالیٹی بہت اچھی ہے ہر چیز کی آپ دیکھیے کم تو ہوگا نہیں پلاسٹک کی باڈی میں ہے سر یہ پلاسٹک کی باڈی میں جی یہ ہماری دوکان یہ ہماری دکان سر پڑے گی چاوڑی بازار

جی مل جائے گی بالکل چاوڑی بازار میٹرو اسٹیشن پوچھ کے آپ سکتے ہیں سر یہ تو آپ آئیے پھر ہم صحیح سے بات کرتے ہیں آپ کو دکھاتے بھی ہیں باڈی واڈی بھی چیک کراتے ہیں پھر بتاتے ہیں آپ کو جی جی مل جائے گا تین فٹ کی ہائیٹ میں مل جائے گا آپ کو